شادی وواہ ہمارے یہاں میں گاؤں گھر میں جو ہے کہ بہت اچھا چیز ہے اس کے لیے پہلے دیکھا سنی کیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں اللہ کی بھی ضرورت پڑتا ہے دونوں کو پہلے من تب سمبندھ ہوتا ہے اس کے بعد باراتی کے لیے سارا مینٹنس کیا جاتا ہے سارے سماج اکٹھا ہو کے بیٹھتے ہیں کی بات فلاں بابو کی بچہ کی شادی ہے بیٹا کی شادی ہے اس میں چند پرکار کی بھی کیا جاتا ہے اس میں بھی شادی کے دوران اس میں سندودان کیا جاتا ہے اس کے بعد لڑکا لڑکی بر مالا بھی کیا جاتا ہے سارے آدمی گان بجان بھی کیا جاتا ہے امنگ میں کی آج شادی ہے اس کے بعد اس کے اس کے بعد لڑکا لڑکی کو سارے چیز کر کے اس کے بعد بدائی کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر وہاں سے اس کو اپنے سسرال کو دیا جاتا ہے اس کے بعد شادی میں ڈھیر سارا فنسن کیا جاتا ہے سارے آدمی خوشحالی میں یہاں پر کی شادی وواہ میں سارے قوم کی آدمی ایک جگہ ہوتے ہیں سب کو ملن جلن بھی کی ہوتا ہے شادی کے دوران اور اس میں پریچے پاتر بھی کیا جاتا ہے ہر ایک آدمی کو مان سمان کے ساتھ اس کو شادی میں لڑکا لڑکی کو سارے باراتی کو کھان پان کر کے وداع